नमस्ते हम माली वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ फूल बिकता है अच्छा कौन सा फूल हमारे यहाँ चमेली गुड़हल और मोगरा और ऐसे ऐसे बहुत सारे फूल है आपको कौन सा फूल चाहिए हाँ बेला भी है बेला भी है

कितने रेंज कितने कितने रेंज में आपको चाहिए जैसे हमारे यहाँ दो हजार तक फूल है और फ्लावर और पॉट सुधा पॉट भी आपको मिल हाँ वो वाला ही हैं हमारे पास में उ क्या कहते हैं वो गमले

वो तीन सौ से शुरू है तीन सौ से हाँ हाँ तो थोड़ा कम लग जाएगा आपको जैसे तीन सौ के देते हैं तो आपको मिल जाएगा दो सौ नहीं मैम घाटा हो जाएगा इतना नहीं कम करवाओ हम कर दिए बस अब इससे न कम करवाओ हाँ वो हैं दुई लगा ले वो अस्सी रुपे किलो

वो तो महंगी है दे वो चार सौ रुपये किलो

हाँ तो पाँच सौ में आपका पड़ जाएगा

नहीं मैम वो तो वो हमारे पास नहीं है

हमारी दुकान खुल जाती है भाई ग्यारह बजे से आठ बजे रात तक ठीक नमस्ते